जी पुरानी तस्वीरें नई तस्वीर मेरे पास तो बहुत सारी हैं पर खास करके मेरे पास जो मतलब नई जो तस्वीरें हैं उसमें मैं थोड़ी सी बड़ी थी तो मैं मुझे ऐसा याद है कि इस पल में तुम्हें शामिल थी या फिर मुझे तो बहुत सही आईडिया थी फ़ोटो खिंचवाने की तस्वीरें खिंचवाने की तो मैं ऐसी पूछ दी थी वैसा किया था करके पर जो पुरानी जो तस्वीरें रहती हैं और उनमें अपन छोटे छोटे जो रहते हैं तो वह पल जो तस्वीरों में कैद होते हैं तो वह बहुत यादगार पल होता है उसमें ऐसा लगता है कि अपन कितनी छोटे से थे अपने को कुछ नहीं समझता था फिर भी अपने ऐसा किया है वहाँ पर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं ऐसा कर रहे हैं ऐसा हँस रहे हैं मतलब उस टाइम में अपने को कुछ नहीं समझता है पर मेरे हिसाब से नई तस्वीरों के मुकाबले जो पुरानी जो तस्वीर रहती हैं वह अपने को बहुत भाव कर देती हैं जिसे अपने मम्मी पापा की शादी किया पर जी दादा दादी की देखो मम्मी पापा की तो जब अपन उनकी लाइफ में नहीं थी और वह फ़ोटो जब अपन देखते हैं ऐसा लगता है यह कितने मतलब खुश थे यह लोग की मतलब कितने जवान थे के कितने अच्छे दिखते थे और कितना अच्छा माहौल था कि यह सब हँसी को हँसी खुशी से रहते थे साथ साथ फोटो खिंचवाते थे तो वह वह फोटो देखते हैं तो बहुत भाव एक क्षण होता है जिससे को अपन मतलब बयाँ नहीं कर सकते इतना अच्छा लगता है कि ना सब अपने भाई बहन छोटे छोटे से थे और हंसते खेलते फोटो खिंचवाई थी और सब बहुत अच्छे से किया था उन लोगों के साथ